बहन जी नमस्ते आप दूध बेचती हैं घी बेचती हैं गाय का भी और घी

हाँ और कितने का बोले तो हैं हाँ लेना है हमको कितने पैसा में देती हैं अच्छा और मतलब ख़ाली दूध ही गिरी भैंस है कि भैंस हैं कि नहीं भैंस का दूध चाहिए हमको अच्छा कितनी भैंस का है हमें ज़्यादा दूध चाहिए दस लीटर दूध चाहिए कितना पैसा हुआ इ तो कम थोड़ा कम वम कर दीजिए बहन जी कर दीजिए थोड़ा ज़्यादा लेना है ठीक आप हमारे घर पर लाकर दे दीजिए हाँ घी भी लेना है ठीक बहन जी नमस्ते